آس پاس کے علاقے میں لوگوں کو بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے گرمی میں لوگوں کو لو لگ جاتی ہے اور سردی میں جیسے کھانسی زکام ہوتا ہے ان کو اور بہت سے لوگوں کو سردی میں سانس کی سانس کی بیماری بھی ہوتی ہے اور برسات میں برسات میں ملیریا کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ملیریا اور ڈینگو جس سے بچوں بچوں پر زیادہ اثر پرتا ہے ان کو ملیریا اور ڈینگو ہو جاتا ہے تو بچوں کا اسکول وغیرہ سب بند ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں بہت سی اچھی دوائیاں ہوتی ہیں فیسلٹیز ہوتی ہیں لوگوں کے لیے پر پرائیویٹ ہاسپٹل بہت چارج کرتا ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی بہت ہی اچھی اچھی دوائیاں ہوتی ہیں تو وہ لوگوں کے لیے تھوڑا سستا پڑتا ہے کمپیئر ٹو پرائیویٹ ہاسپٹل جس میں بہت بہت سے لوگ نہیں جا پاتے ہیں بیماریوں میں